हेल' औ औ

औ

सोर सोर फैनो नागेरदों ए औ जायगायाथ' मोजां मानि लामा स'सेनिफ्राय हाग्रा मोनो आरो हाग्राबारि औ फुङावनो फैनांगौ मानि बेलासि बा थांफिननोबो दिगदार जायो ना मानि फुङाव फैबा थाब थांफिननो हागोन आरो मानि हाग्राबारिथ' जिब जुनार फोर मैदेर बायदिसिना ओंखारो ना औ जायगाफ्राथ' मोजां दै दङ हाजो नुहुरगोन बिफां लाइफां दङ आं सरलपारानिखा औ दा मानि निउ इयार टाइमाव हाय फैयो बयबो औ औ बयबो फैयो बिदिनो आरो गारिजों फैयो बा बारा हर माबा दोननो नाङा मानो होननानै बुङो बा बे खाथि खालानि जिब जुनारफ्रा ह'रन जों गिनानै खारबोयोना ओंखायनो लासै लासै फैबानो जाबाय औ औ फैयोबा बिदिनो लासै लासै फैबानो जाबाय ए औ जायगायाथ' बिदिनो दैल' नुगोन आमफ्राय हाजो दङ आरो एसे खाथिआव मोजां जायगाया थानदा बयबो दुगै फैयो औ औ

दा साबसिन जाबाय जायगाया हाग्राफ्राबो एसे माबासिनबाय एवस्रांसिनबायना मोजांसिन जाबाय दा फैनोबो बारा दिगदार नंला दा औ साफा जासिनबाय औ औ दे औ औ औ एसे सोंहर नांगौना खबर औ औ औ दे औ दे